म्हाजो भुरगो जो सो वर्सांचो आसा तो बरो ना हांवें पंदरा वर्सां पयली एक हेल्थ इन्शुरंस पॉलिसी करिल्ली म्हाका आतां जाणून घेवपाक जाय की जें दुयेंस म्हाज्या भुरग्याक जालां तें हें इन्शुरस कवर जातलें की ना आनी हें इन्शुरस क्लेम करपाक कसले कसले डॉक्युमेंट लागतले आनी म्हाका कितले पयशे मेळपाक शकतले आनी केन्ना मेळपाक शकता शकतले